हेलो नमस्कार सर सर हम बिहारमे सुनलहुँ हँ जे बहुत तरहकेँ खेलकेँ प्रावधान छै हम खेलमे शामिल होइ लए चाहै छी सर पहिने ई बतायल जाय कि एहिमे कोन कोन खेलकेँ प्रावधान छै सर आओर ओहिमे कोन खेल सभसँ बढ़िऑं जेना सिखायल जा सकैया जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी ठीक छै सर एहिमे तऽ हम बिल्कुल जुङब सर लेकिन बुझऽ चाहै छी जे एहिके लिए हम कए बजेसँ कए बजे तक कोन दिनसँ कोन दिनके बीचमे हम अहाँसँ भेट कए सकै छी ई कनिटा बताबितियै सर

जी जी ठीक छै सर हम अच्छा क्रिकेटके अलावा हम हमरा बुझैमे आयल यऽ जे बिहारमे कबड्डी खोखो बैडमिण्टन इहो सभके प्रशिक्षण देल जाइ छै तऽ कि अहाँकेँ संरक्षणमे ई सब प्रशिक्षण देल जाइ छै हुँ ठीक छै सर हम भेंट करब अहाँसँ